بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قانون کی خدمت کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں وکیل کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں تھانے جانا پڑتا ہے عدالت کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں